मतलब कैसे फुल दै छियै लेबै गुलाबके गेन्दाके शादी विवाह शादी छै बहुत सारा फुल लगै छै गेन्दा केना दै छियै गुलाब केना दै छियै ओ मतलब बहुते नहि बोलै छियै किछु कम बेसि कैरि कऽ अपने दियै अड़हुल अड़हुल केना दै छियै हूँ हूँ आ चमेली बाला हूँ हँ तऽ गेन्दा केना देइ छियै गेन्दा फुल केना दे ओ पहिले बढ़िआँ दै हियै आब ख नहि ओतेक एथी रहै छै

हूँ मतलब सस्ता महङ्गा कैर सब दिना मतलब कहीं नहि अपने भिरा लै छियै तऽ सस्ता महङ्गा ओतेक कैरि कऽ दै दियै अपनेकेॅं लैके छै शादी छै ने शादीमे लगतै हँ आ ओ अथी बाला केना दै छियै ओ सभे फुल हमरा लैके छै आओर कनैल बाला

हूँ बहुते लेकिन महगा नहि महगा बोलै छहु बहुत महगा बोलै छहु हँ

ठीक छै तब आओर मतलब अथी लैके छै हमरा बहुते तऽ अपने अथी कैरि कऽ सब अथी होए कऽ बहुते सारा फुल लगै लगतै हमरा अथीमे हँ सब आप सब अपन अथी कैरि कऽ लै कऽ अपनेके मतलब हँ हँ गाड़ी उड़ी सजेतै आर ओना लगतै ओहिजा

हँ हँ हँ बेटिएके शादी ओएह सब फुल के ओहिजा जरुरी पड़ै छै आ फुल तनी मनि नहि लगतै बहुते फुल लगतै सब सब रङ्गके फुल दु हँ लेकिन